नमस्कार सर मैंने आज स्विगी से ऑर्डर किया था जिसकी ऑर्डर आई डी है एक पाँच चार तीन पर उस ऑर्डर को किसी कारणवश मैंने कैंसिल कर दिया था तो मुझे यह जानना है कि मेरे जो पैसे मैंने दिए थे वो रीफंड मुझे किस तरह मिलेंगे क्या मुझे वो पैसे रुपए के रूप में या फिर ऑनलाइन ट्रांजै़क्शन के थ्रू मेरे ये यू पी आई आई डी पे आएंगे क्योंकि उनका रीफंड मुझे अभी तक नहीं मिला है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो मुझे कब तक मिलेंगे जी सर जी मेरा ऑडर नेम था विन्सेंट कुजूर के नाम से जी

ठीक है सर तो मुझे एक प्रश्न और था मेरा कि जो मैंने कैंसिल किया है जो मेरा खाना कैंसिल हुआ है तो वो उसका आप लोग क्या करेंगे कि ये उसको आप फेंक देंगे कि या फिर दान के रूप में किसी को देंगे या फिर जो ऑडर लेके जो आ रहा था मेरे पास जो जन वो वो ही उसको खाएगा करके

जी सर मैं आपको पूरा वो दे सकता हूँ कि आप जो ऑर्डर मेरे पास लेके आया था उसको दे दीजिए ताकि खाना कोई बर्बाद ना हो कहीं पे या फिर खाने को कहीं किसी के दान करा दीजिए और मेरे को एक चीज़ और जाननी थी कि जो आपने बताया कि छः से सात दिन के बीच में मेरा ये पैसे रिफंड होंगे तो क्या ये जल्दी हो सकते हैं

ठीक है सर तो आप मेरे को एक मुझको ये चीज भी पूछनी कि मेरे को मैसेज के मैसेज आएगा जब मेरे पैसे रिफंड होंगे या फिर मेरे को आपको वापस एक बार कॉल करना पड़ेगा

ठीक है सर धन्यवाद आपका धन्यवाद